घुटने के दर्द के लिए हमारे फिलहाल घरों घर घर में सरसों का तेल जो मिलता है उसमें लहसुन की पोथी डाल के और लौंग डाल के लहसुन की पोथी डाल के उसको प्याज का रस डाल के कुनकुना कर लो कुनकुना करने के बाद में वो रस निकाल लो तेल निकाल के गर्म करके उसकी मालिश की जाती है मालिश करने से बड़ा लाभ मिलता है हमारे घरों में घरों हर घर में पाए जाने वाली चीज है ये सरसों का तेल लहसुन की पोथी और लौंग और उसमें थोड़ी प्याज का रस प्याज डालके उसको थोड़ा सा कुनकुना करके रस उसका रस निकालने के बाद में उसको अपन तेल के लेविल लेप करके घुटनों के दर्द में आराम मिलता है फिलहाल तो हमारे घर में अब हर घर में पाए जाने वाले जे ही नुख्सा ज़्यादा कर जे ही चलता है हमारे यहाँ तो इसमें क्या है घुटनों का दर्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है जिसमें पेन नहीं होता है मूमेंट और इसका छोटा सा और ये है कि हल्की सी एक्सरसाइज भी करते रहो तो घुटनों के दर्द से छुटकारा मिलता है